उत्तर प्रदेश में वक़्त वक़्त ते कला ऐं शिल्प जूं कई प्रदर्शनियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं स्थानीय कलाकार ऐं प्रदेश जे ॿियनि ज़िलनि मां भी कलाकार अची हुते पंहिंजी कला जो प्रदर्शन कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे कलाकारीअ जी सारा कंदा आहिनि उन्हीअ खे कला जे खेत्र में अॻते वधण लाइ हिम्मत ॾींदा आहिनि जंहि मां कॾहिं कहिड़ी प्रतियोगिता या प्रदर्शनी में पंहिंजी कला पेशु न कई आहे इहो अनुभव मूंखे कोन आहे ऐं मां हिन करे इंटरमीडिएट ड्रॉइंग परीक्षा ॾिनी आहे